किसानों के आस पास जो हमारे हैं उनका हेल्प करते हैं जैसे कि खेत है अधिया देकर जैसे कि बेंगा है गेहूँ है जैसे दस किलो हम देते हैं तो उनको वो जब वो होता है ज़्यादातर तो वो लोग बीस किलो या पचास किलो भी दे देते हैं जैसे उत्पादन हुआ वैसे जैसे कि चना है या मटर है कोई वो भी देकर हेल्प करते हैं बोने के लिए जो जिसके पास नहीं है तो जब उनका होता है तो वो डबल कर कर देते हैं और किसानों को अपना खेत भी थोड़ा बहुत दे देते हैं उससे भी हेल्प हो जाती है और बेंगा है या खाद है जो भी है जरूरत होती है तो देकर हेल्प करते हैं हम और जैसे कि खेत में पानी डालना खाद डालना या बेंगा डालना ये सब हम सहयोग करते हैं करवाते हैं किसानों के साथ अपना और सहयोग करते हैं किसानी में तो इससे भी हेल्प मिलता है और जिसके पास नही है उसको भी हेल्प हो जाता है हमारा फिर अधिया करने से उनका भी घर का अपना पालन पोषण चलता है और जिसको है उसको तो है जिसके पास नहीं है वो भी कर लेते हैं तो उनका भी घर का चलता है

और किसानी में है कि अपना दस लगाएंगे तो बीस पचास तो होगा ही होगा तो किसानी करनी चाहिए किसानी करने से घर का भी और जो है अपने आस पास उन लोगों का भी होगा भला और परिवार का भी पालन पोषण अच्छा से हो जाता है तो किसानी करनी चाहिए और किसानों का हेल्प भी करना चाहिए जिसके पास है और जिसके पास नही है उसका हेल्प करना चाहिए और करवाना चाहिए हाँ कई तरह की खेती होती है जैसे कि सब्जी भी है उसको भी उगाएंगे तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा है और मेहनत करना पड़ता है मेहनत करने से और सब कुछ खेत में होता है करना चाहिए और करने से